دہلی کے لوگوں کے پاس جب فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ پہلے پلان بناتے ہیں کہ کہاں جانا ہے یا کیا کرنا ہے کئی لوگوں کو گھومنا بہت پسند ہے تو کئی لوگ اکیلے سولو ٹریولنگ کرتے ہیں اکیلے گھومنے جاتے ہیں کئی لوگوں کو فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ جانا پسند ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں کئی لوگ باہر جاتے ہیں ڈنر کرنے کے لیے اور جیسے کہ کئی لوگ موویز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں موویز اپنے فرینڈز کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ اور کئی لوگوں کو خالی خالی ٹائم میں ریڈنگ کرنا بہت پسند ہے تو وہ ریڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگوں کو تھرلس بک بہت پسند ہے کسی کو ہورل ہورر بک بوس بہت پسند ہے کسی کو کامکس پسند ہے کسی کو رومینٹک بکس پسند ہے کسی کو ڈاکیومینٹری تو وہ الگ الگ ٹائپ کی جو بکس ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اپنی پریوار کے ساتھ رہنا ہی پسند ہے تو وہ اپنی پریوار کے ساتھ ہی اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو گیمس کھیلنا بہت پسند ہے تو وہ اپنی اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ گیمز کھیلتے ہیں بہت سے لوگوں کو اپنے خالی ٹائم میں اپنی کرئیٹوٹی بڑھانا یا پھر کچھ سیکھنا پسند ہے جیسے کہ کسی کو پینٹنگ یا اسکیچنگ آتی ہے تو وہ اپنا پورا ٹائم پینٹنگ اور اسکیچنگ میں نکالتے ہیں تاکہ وہ اس کو امپروو کر سکیں